में तुसेंगी सनाना चाह्नी आं कि में ते कदैं बी कलाईंबिंग जेह्की ही ओह् कीती दी नेईंं ही में इक रियासी डिस्टिक दा रौंह्ने आह्ली आं सियासी दा ओह् प्हाड़ी जेहा लाह्का ऐ अस उत्थै प्हाड़ चढ़दे रौंह्दे हे जंदे रौंह्दे हे अग्गें पिच्छें ते दे असें नी पता उद्धर प्हाड़ियें शा उद्धर प्हाड़ियें च गै जाइयै इ'यां प्हाड़ी लाकें बिच्च जाइयै इ'यां अस चली जाह्गे ते इ'यां करगे कलाईंबिंग दा रियासी बिच्च जाइयै जिसलै स्कूल टैम में पढ़दी ही ते मीं कलाईंबिंग दा कुछ पता नेईं ऐ हा कि में कलाईंबिंग बी करगी कदैं पर जि'यां जि'यां में थोह्ड़ी बड्डी होंदी गेई ते मेरा स्पोटस दे थ्रू में मतलब खेलने कूदनें बिच्च थोह्ड़ा इंट्रस्ट रक्खेआ अपना जोगदान हा ओह् उत्थै दित्ता इ'यां गै मेरा जेह्का इंट्रस्ट हा कलाईंबिंग बिच्च ओह् थोह्ड़ा थोह्ड़ा मतलब स्पोटस बिच्च बी बधदा गेआ ओह्दे बाद ते रियासी बिच्च ते कलाईंबिंग दा में कोई पता नेईं ऐहा हा जदूं में उत्थै रौंह्दी ही में ओह्दा किश नेईं ही पता कि कलाईंबिंग नांंऽ दी बी किश चीज होंदी ऐ स्कूल टाईम बिच्च बी नेईं ही पता स्कूल टाईम बी में ऐन्न सी सी कीती दी ही उत्थै पर स्कूल बिच्च में ऐन्न सी सी कीती युनियर लीग बिच्च ते उसलै इन्ना नेईं हा पता कि कलाईंबिंग जेह्की ऐ ओह् अस भाई ऐन्न सी सी दे थ्रू करी सकने आं स्कूल बिच्च जिसलै अस ऐन्न सी सी करदे हे ते असें उसलै थोह्ड़ा बौह्त हिमाचल हिमाचल बिच्च ट्रैकिंग कैंप लाए दा हा पर प्हाड़ें बिच्च जाइयै असेंगी उत्थै जाइयै जिसलै सिनियरस कन्नै रौंह्दे हे अपने कशा बड्डे लोकें कन्नै अपने कशा बड्डे स्टाफ कन्नै ते बड्डे लोकें कन्नै मिलदे हे ते उद्धर जाइयै असेंगी थोह्ड़ा इक बारी असेंगी कुसै अपना ओह् दित्ता हा अपने आप गी थोह्ड़ी बौह्त इंट्रोडक्शन दित्ती ही ते ओह्दै बिच्च उ'नें सनाया हा कि अपने बारे बिच्च ते फ्ही ओह्दै बाद थोह्ड़ा थोह्ड़ा ऐन्न सी सी बिच्च बी सनाया हा ते उस टाईम च इक बारी रॉक कलाईंबिंग दा नांऽ लैत्ता गेआ भाई रॉक कलाईंबिंग बी इक कोई चीज ऐ ते ओह्दै बाद में थोह्ड़ा थोह्ड़ा जिसलै में इलैवन्थ टवैल्थ जारमीं बारमीं बिच्च पुज्जी ओह्दै बिच्च बी मिगी थोह्ड़ा पता लग्गेआ ओह्दै बाद जिसलै युनियर बींग बिच्च जिसलै अस ऐन्न सी सी स्कूल बिच्च हे ते उसलै असेंगी कोई नेईं हा पता कि कलाइंबिंग जेह्की ऐ कोई रियासी बिच्च कोई कलाईंबिंग दा कुछ ऐ बी नेईं हा ते असें पता बी निं चलेआ कि कलाईंबिंग जेह्की अस करी सकने आं पर जिसलै में स्कूल बिच्च ऐन्न सी सी कीती उसलै अस टाईम बी कलाईंबिंग दा कोई इन्ना रोल नेईं हा कि अस कलाईंबिंग करी सकने आं कि नेईं करी सकने आं स्कूल बिच्च ऐन्न सी सी बिच्च असेंगी इन्ना नेईं ही पता पर जिसलै में कालेज बिच्च रियासी दा निकलियां रियासी बिच्च कोई कलाईंबिंग दी चीज नेईं ही सुनी दी ऐ ही स्कूल बिच्च जेह्का कैंप लाए दा हा इक हिमाचल आह्ला ट्राकिंग ते ओह्दै बिच्च बी कोई स्कूल टाईम असेंगी नेईं ही पता कि ऐन्न सी सी दा कलाईंबिंग बिच्च बी ऐन्न सी सी दा बी कोई रोल ऐ ते ओह्दै बाद अस जिसलै जम्मू बिच्च आनियै जिसलै ऐन्न सी सी करन लगे ते इद्धर आनियैं मीं स्पोटस दै थ्रू सब तो पैह्लें मौका थ्होआ कि ऐन्न सी सी इद्धर जम्मू बिच्च गै तवी ट्रैक्करस करियै कोई इक ओह् ही ते ओह्दै बिच्च तवी ट्रैक्करस करियै किश नांऽ दा इस्टिटूट हा ओह्दै थ्रू में सब तो पैह्ले कलाईंबिंग जेह्की ही ओह् जम्मू बिच्च आनियें कीती ही सब तो पैह्लें जेह्का मौका थ्होआ हा ओह् बन तलाब जाइयै जम्मू बिच्च कलाईंबिंग कीती कलाईंबिंग उद्धऱ जिसलै में पैह्ली बारी गेई ते मीं किश उद्धर समझ निं आया उद्धर जेह्के सारे सखाने आह्ले हे उ'नें तरीका सखाया कि इ'यां इ'यां क'रना इ'यां करना र्हाम र्हाम कन्नै उनैं असें गी पूरा तरीका सनाया कि इ'यां इ'यां असें उप्पर धोड़ी पुज्जना हा ओह्दै बाद उत्थें जेह्के उद्धर जाइयै जिसलै असें दिक्खेआ ऐन्न सी सी दे थ्रू इद्धर जाइयै ओह् कीती ते जिसलै दिक्खेआ ते उप्पर जिसलै मतलव जिसलै साढ़ै कशा दा बड्डे जेह्के सिनियर हे जिसलै ओह् कलाईंबिंग करदे हे ते उ'नें ते इन्ट्रनैशनल लैवल पर बी कलाईंबिंग कीती दी ही उं'दै कशा दा में जिसलै थोह्ड़ी बौह्ती उं'दै कन्नै जिसलै गल्ल बात लग्गी होन उ'नें बी पुच्छेआ उ'नें बी साढ़े बारे पुच्छन लग्गे कि किद्धरा में जिसलै सनाया उ'नें गी कि में रियासी डिस्टिक दा ओह् आक्खन लग्गे कि तुंदे बिच्च लोकें बिच्च बड़ा ऐ रियासी आह्ले ते कलाईंबिंग करी सकदे न ओह्दै बाद उ'नें बी जिसलै थोह्ड़ा बौह्त कलाईंबिंग दे बारै सनाया जेह्के ओह् हे उसलै ते कलाईंबिंग दियां किश बी नेईं ही पर जिसलै में पैह्ली बार गेई उसलै मिगी किश बी निं पता चलेआ उसदै बाद आस्ता आस्ता जिसलै थोह्ड़ा थोह्ड़ा टैम होंदा गेआ ओह्दै बाद अस हर ऐतबार जिसलै होंदा हा ते अस उद्धर कलाईंबिंग करने गी जंदे हे स्पोटस दे थ्रू जंदे हे अपने कालेज दे थ्रू जंदे हे ते उद्धर जाइयै असेंगी साढ़े जेह्के ओह् हे सिनियर सखाने आह्ले हे ओह् अपने विदेश लैवल उप्पर कलाईंबिंग करियै आई दे हे ते उ'नें असें गी थोह्ड़ा थोह्ड़ा मतलब पूरा ओह् सनाया उ'नें अपनी स्किलस सखाइयां असें इ'यां इ'यां अपनी बिच्च जेह्ड़ियां साढ़ियां स्किलस न ओह् असें इ'यां कीतियां हां ते तुसें बी इ'यां इ'यां गै इंप्रूव करनियां न तुसें बी इ'यां इ'यां उ'नें पूरियां असेंगी टिपस दित्तियां पूरा तरीका सनाया कि इ'यां इ'यां कलाईंबिंग दियां स्किलस न इ'यां भाई तुस सुधारी सकदे ओ जेह्ड़ियां तुंदियां गल्तियां न ओह् असें उ'नें गी सखाइयां सनाया कि इ'यां निं करना इ'यां करना ओह्दै बाद असें बस उत्थुआं दा गै करना स्टार्ट कीता उद्धरा दा फ्ही में हर हर हफ्तै जेह्का हा हर हफ्तै हर हफ्तै टैम कड्डियै ऐतबारै जेह्का हा ओह् में उद्धर जंदी ही कदैं कदैं शामीं दे टैम बी में जेह्की उद्धर कलाईंबिंग करने गी जंदी ही ओह्दै बाद फ्ही में उद्धरा दा गै स्किल जेह्कियां मेरियां हां इंप्रूब होइयां पर अज्जें बी में इन्नी जैदा कलाईंबिंग मतलब बड़ा स्हेई होन्नी आं अज्जें बी कोई उन्नी जैदा कलाईंबिंग करने नेईं औंदी ऐ पर थोह्ड़ी बौह्ती जिसलै अगर दिक्खेआ जाए ते जिसलै रियासी बिच्च रेहियै मतलब कलाईबिंग दा पता बी नेईं ऐ हा पर जम्मू आनियै पता लग्गेआ ओह्दै बाद में ऐन्न सी सी दी तरफ दा बी कालेज दी तरफ दा बी मौका दित्ता गेआ ओह्दै बिच्च बी में गेई उत्थें बी में कलाईंबिंग कीती उत्थें बी मतलब मिगी स्हेई पता लग्गेआ कलाईंबिंग दे थ्रू होर बी बड़ी कन्नै कन्नै कलाईंबिंग दे कन्नै कन्नै होर बी उद्धर जाइयै में कलाईंबिंग दे थ्रू मौका थ्होआ कालेज दा जाने दा फ्ही ओह्दै बाद उत्थै ही जाइयै बड़ियां चीजां हां ओह् सिक्खियां हियां इ'यां गै होर बी बड़ियां चीजां हियां कलाईंबिंग दे कैंप बिच्च जाइयै असें सिक्खियां ऐन्न सी सी दा कैंप हा उद्धर जाइयै असेंगी बड़ियां चीजां हियां जेह्कियां सनाइयां कि इ'यां करना इ'यां करना पूरा प्रोसैस उ'नें पूरा असेंगी तरीका सनाया जिसलै अस उद्धर गे ते उद्धर इन्ने बच्चे बच्चे मतलब पूरे मतलब सिखाने आह्ले ओह् हे कि जि'नें पूरी पूरी विदेश देश दा ओह्दे बाह्र जाइयै बी कलाईंबिंग जेह्की ही ओह् कीती दी ही बस उं'दे कन्नै गै रेह् अस दस दिन उं'दै कन्नै गै रेहा रेहियै जिसलै साढ़ा लास्ट दिन थोह्ड़ा कंपिटिशन होआ उस बिच्च असें जोगदान लैत्ता साढ़े नांऽ मंगे गे ओह्दै बाद फ्ही जम्मू दे होर बी बड़े बच्चे उ'नें ओह्दै बिच्च ओह् करा दे हे इ'यां गै उद्धर जाइयै उसें कलाईंबिंग कीती उत्थें सारें दा मतलब शैल ओह् रेहा अक्सपिरिंस रेहा साढ़ा पूरा असें ओह् कीता ओह्दै बाद इद्धरा दा बी बड़े बच्चे हे जेह्के गेदे हे कलाईंबिंग करन असेंगी उद्धरा दा जाइयै साढ़ी जेह्की मैड़मां गेदियां हां कालेज दा होर बी बड़े सारे लोग हे साढ़ै कन्नै गेदे हे अस कोई त्रीह् पैंत्ती बच्चे गेदे हे इद्धरा दा उद्धर जाइयै जिसलै अस पैह्ले दिन गे कोई पता निं लग्गेआ कि इत्थै मतलब कि'यां करना जेह्के बाकी बच्चे हे उ'नें गी नेईं हा पता पर में थोह्ड़ी प्रैक्टिस उद्धर जम्मू बिच्च बी कीती दी ही ते मिगी पता हा कि कि'यां केह् एह्दियां केह्ड़ियां केह्ड़ियां टिप्सां कि'यां कि'यां कलाईंबिंग बॉल जेह्की ऐ ओह् कंपलीट करनी ऐं कि'यां कलाईंबिंग करनी ऐ कलाईंबिंग दे कन्नै कन्नै होर बी बड़े उद्धर कलाईंबिंग दे गै पार्ट हे रैपलिंग बगैरा जेह्कियां हां ओह् उत्थें करांदे हे इ'यां गै कलाईंबिंग करदे करदे जिसलै असेंगी पंज छे दिन होई गे ते आखेआ गेआ कि तुसें उं'दे बिच्च दा चार पंज बच्चे कलाईंबिंग करनी ओह्दै बाद में इ'यां गै अपनियां कलाईंबिंग कीती फ्ही ओह्दै बिच्च मेरा गोल्ड मैडल आया जम्मू दा दो बच्चें दा आया हा ओह्दै बिच्च इक में ही फ्ही उत्थें जेह्की इक लद्दाख दी मेरे कन्नै लद्दाख दी कुड़ी ही लद्दाख दे लोग बड़ा तेज हे पर लद्दाख आह्लें कशा रियासी दी कुड़ियां फ्ही मीं उद्धर बड़ा ओह् कीता गेआ इ'यां गै असें कलाईंबिंग जम्मू दा आनियैं गै कलाईंबिंग सिक्खी में इक रियासी दी रौंह्ने आह्ली आं पर में रियासी बिच्च रेहियै में इन्ना जैदा कलाईंबिंग जा किश नेंई पता हा कि कलाईंबिंग बी कोई इक मतलब चीज ऐ जेह्की अस करी सकने आं इ'यां गै थोह्ड़ा थह्ड़ा करदे करदे रियासी दा कालेज़ आई उद्धर दा स्पोटस दे थ्रू गेई स्पोटस दे बाद में ऐन्न सी सी दे थ्रू गेई इ'यां गै

पर जेह्कियां मतलब ऐसियां किश बच्चे ऐसे होने जि'नें नेईं कीती दी होनी पर में फ्ही बी कीती दी ऐ ते में अपना बी थोह्ड़ा समझनी आं कि हां में कदैं ना कदैं इक पार्ट ते हां जम्मू बिच्च बी बड़े बच्चे हे जेह्के मेरे कन्नै गेदे हे पर उं'दै बिच्चा दा बी जाइयै में उत्थें जायै बी शैल कलाईंबिंग कीती इस्सै गल्ला अपनियां बी इंप्रूब कीतियां स्किलस